अॼु जी तारीख़ में ॿारनि लाइ अख़बारु ॾाढो ज़रूरी आहे हुन में सॼे हिंदुस्तान जी जेतिरी बि सॼे ॾींहं जी जानकारी ॾिनी वेंदी आहे हिन में ॿारनि लाइ ॾाढो सुठे सुठा पज़ल बि वेंदा आहिनि जेका ॿारनि खे ख़ुदि सुलिझाइणा वेंदा आहिनि चित्र वेंदा आहिनि उन्हनि खे हुनखे डेकोरेट करे कलर भरे उन्हनि खां उन्हनि खे घणेई शयूं सिखण मिली सघंदियूं आहिनि अॼु जी तारीख़ में सभिनी खां सुठो ॿारनि खे मोबाइल खां छिनी करे मोबाइल मोबाइल वठी करे ऐं अख़बारूं ॾियण खपेनि उन्हनि खां उन्हनि जो जनरल नॉलेज बि वधंदो आहे ऐं ॿारनि खे पढ़ण में चाहे उहा अख़बारु इंग्लिश में हुजे हिंदीअ में हुजे गुजरातीअ में हुजे या सिंधीअ में हुजे उन्हनि जी पढ़ण जी जेकी तालीम आहे उहा इअं ई पाणि वधाए सघूं था ॿारनि खे अॼु जी तारीख़ में सभिनी खां ज़रूरी आहे पढ़ाई करण ऐं पढ़ाई हुननि खे इहे अख़बारु पढ़ी करे ई हुननि जी तालीम वधंदी ऐं ॿारनि खे पंहिंजो जेको इन्हनि खे रांदि करिणी आहे पज़ल रांदि करिणी आहे चित्र जेका हिनखे चित्रनि खे कलर करिणो आहे हू सभु ज़रूरी आहे अख़बारु ॿारनि लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे रोज़ु उन्हनि खे कुझु समय कढी करे अख़बारु पढ़णु खपे उन्हनि खां उन्हनि जो दिमाग़ बि अञा होशियार थींदो ऐं ॿारनि खे ॾाढो फ़ाइदो आहे हिन में